شمالی ہندوستانی ہم لوگ ہوئے ادھر بہار یوپی بنگال دلّی ہریانہ وغیرہ شمالی ہندوستان میں آتا ہے ہم لوگ کا رہن سہن ان لوگوں کے رہن سہن سے میچ کھاتا ہے اور جنوبی ہندوستانی وہ ہوئے تمل ناڈو کرناٹکا وغیرہ یہ سب شمال جنوبی ہندوستانی میں آتا ہے وہاں کے رہن سہن وہاں کا کلچر اور یہاں کے کلچر میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہے وہاں کا لباس یہاں کا لباس یہاں بہار میں لنگھی کرتا پاجامہ دھوتی گمچھی یہ سب چلتا ہے یو پی میں پینٹ سینٹ جینس وغیرہ یہ سب چلتا رہتا ہے اور جنوبی ہندوستانی میں یہ ہے لوگ زیادے تر مرد لنگی وائٹ لنگی وائٹ شٹھ اور وہاں کے اکثر لوگ بلیک ہوتے ہیں تمل ناڈو وغیرہ کے ادھر کے لوگ زیادہ بلیک ہوتے ہیں اور کھانے پینے میں ہم لوگ کی طرف لٹّی چوکھا دال بھات چاول چاول دال مچھلی گوشت چلتا ہے ادھر ادھر کے لوگ بھی یہ سب چیز کھاتے ہیں مگر کھٹا زیادہ وہ لوگ پسند کرتے ہیں کھانا پینا بھی اڈلی ڈوسا وغیرہ زیادے وہ لوگ پسند کرتے ہیں ہم لوگ ادھر زیادہ چاول پسند کرتے ہیں روٹی پسند کرتے ہیں گیہوں کا اور ادھر کے لوگ جو جنوبی ہندوستانی ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ گوشت مچھلی وغیرہ پہ زیادہ دھیان دیتا ہے اور او سب کا کھٹا وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں اور وہ لوگ ہاں اور وہ لوگ زیادہ بہترین لگتے ہیں وہ سب کے پہناوا اوڑھاوا بہت خوبصورت ہوتا ہے وہاں کی مرد وغیرہ بھی ہٹے کٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور ہم لوگ کی طرف جنوبی ہندوستانی کے لوگ پتلے دبلے موٹے کالے سب ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بلیک زیادہ پائے جاتے ہیں اور ہم لوگ ادھر ہم لوگ ادھر ہم لوگ کا رہن سہن میں کسان زیادہ پائے جاتے ہیں کھیتی باڑی وغیرہ زیادہ کرتے ہیں ہل وغیرہ ہم لوگ مکا اپجاتے ہیں چاول اپجاتے ہیں موم اپجا دال اپجاتے ہیں مکئی اپجاتے ہیں ادھر کے لوگ سب زیادہ پھل پھروٹ وغیرہ اگاتے ہیں ادھر بھی ہلکا کسانی ہوتا ہے زیادہ تر لوگ جنوبی شمالی ہندوستانی میں لوگ زیادہ کرتے ہیں کھیتی باری سبزی وغیرہ زیادہ نکالتے ہیں ہم لوگ شیل کرتے ہیں ادھر جنوبی ہندوستانی کی طرف ہم لوگ زیادہ تر ہم لوگ کی زیادہ تر یہ جو ہے کھانا پینا موسم وغیرہ ادھر کے موسم زیادہ ہریالی ہوتے ہیں ادھر تو اپنے دھوپ موسم وغیرہ زیادہ ٹھنڈ بھی پڑتا ہے ٹھنڈ کے موسم میں اور اور ادھر کا موسم زیادہ آب و ہوا رہتا ہے ادھر دھوپ بھی تیز بھی نکلتا ہے ٹھنڈ بھی زیادہ لگتا ہے اور ادھر کی موسم ایک سایہ جیسا رہتا ہے نہ زیادہ دھوپ پڑتا ہے نہ زیادہ ٹھنڈی لگتا ہے ادھر زیادہ ٹھنڈ ٹھنڈ کے مہینے میں زیادہ ٹھنڈ گرم کے مہینے میں زیادہ گرم لگتا ہے ادھر ادھر کے موسم میں درمیانی رہتا ہے نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرمی